भाऊ अञा घणो टाइम लॻंदो पहुचण में पंतालीह मिंट पोइ बि ॾिसो ॿुधायो सम्झ में अचेव त मां ॿियो कोई रस्तो खयो हुन साइड रस्तो टुटल आहे ॿियो कोई रस्तो ॾिसो न उहो रस्तो खणूं था हुता जल्दी पहुचंदासीं हिते मोबाइल में ॾेखारे थो हिन साइड लो वरी अॻियां इहो रस्तो टुटल अथव वरी अॻियां ट्रैफिक बि अथव हितां ॿियो कोई रस्तो खणूं था सही थींदो हा तव्हांखे रस्ता बराबरि सभु ख़बरु आहिनि पर पोइ बि ॾिसो ताईं मोबाइल वारो बि त रस्तो ॿुधाए थो न गूगल ग़लति थोरी ॿुधाईंदो सही थींदो हलूं ता हितां मस्त अथव इहो रोड हिता पंतालीह मिंट थो ॾेखारे हिते पंजुवीह मिंट में पहुचंदा असां मूंखे जल्दी पहुंचणो बि आहे हा खणो कयोसीं टर्न कयोसीं हलो हा सही आहे हिकदमि ज़बरदस्त